अ' मा दे दे दे सोंहरनाय मा बस्थु माथो जाखो दालाय अ' दे सोंहर मा आंबो मिथिगौ अ' जाबायमोन बारा गोबाव जायाखै ओरैनो बोसोर सेसो जाबाय आरो ओंखारनाया अ' नोंहा आरो न'वाव थायाबा औ दे नोंहाबो लुहांदोंबा बेसेबां कथा लुहांदों ना बे खयथाला लुहांदों अ' दे है ओरैनो आट लाकसो थांदों अ' अ' दे सानै हयै माव दे अ' दे न' लुखांना दाबो अ' दं नै दं दं लांफै इता दं बाला सेक मोन्नै दं आग्लायना आरो लहा दं अ' दे लांफैनो हागोन दे अ' दे जागोन दे अ' दे